छिंदवाड़ा जिले में लोकप्रिय कुछ सा सामान्य पारम्परिक पकवान खाने की चीज़ें जैसे रेस्टोरेंट हैं अपनी रसोई वहाँ पर आदिवासी और बच्चों का खेलने का बहुत सारे साम चीज़ें दी गई हैं और वहाँ पर प्योर व्यंजन खाना खाने को मिलेगा आपको हर चीज़ के खाने में हर तरह के खाने मिलेंगे थाली जैसे मिलती है और एक संजू का ढाबा है वहाँ भी आपको प्योर वेज खाना मिल जाएगा पनीर की सब्ज़ी छोले और दाल चावल पापड़ अचार और जिले की सांस्कृतिक और इतिहास को गणतंत्र दिवस और पन् पन्द्रह अगस्त को पुलिस ग्राउंड में बहुत अच्छे से इस्कूल के कार्यक्रम होते हैं जिसमें आदिवासी बेंगोली पंजाबी हर प्रकार के डांस को बच्चे इस्कूल के इस्टूडेंट लोग प्रस्तुत करते हैं और खाने में सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में सं अपनी रसोई और संजू के ढाबे का खाना बहुत ज़्यादा फ़ेमस है